नहीं मैं उस पीढ़ी के बीच का हिस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद युवा पीढ़ी के अन्दर ही आती हूँ लेकिन हाँ मैं यह जानती हूँ कि इन दोनों पीढ़ियों के बीच में संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह कोई दो अलग अलग दुनिया हैं है ना यह है एक ही दुनिया जिसके दो अलग अलग वक़्त हैं एक है पुरानी पीढ़ी और एक है नई पीढ़ी हाँ दोनों अगर चाहें तो एक दूसरे के बीच में संतुलन बना सकते हैं एक दूसरे के चीज़ों को समझते हुए क्योंकि आज की टाइम में बहुत सी नई चीज़ें और नई सोच आ गई हैं इस पुरानी पीढ़ी को अपनाने में प्रॉब्लम होती है पर अगर वो नई पीढ़ी उन्हें समझाए तो पुरानी पीढ़ी भी समझ सकती है और इनमें समानता ज़्यादा धार्मिक बातों को लेकर है क्योंकि जितना विश्वास हमारी पुरानी पीढ़ी धर्म में रहती है हमारी नई पीढ़ी भी धर्म में रहती है बस थोडा अंतर यह है कि नई पीढ़ी सिर्फ़ धर्म को अपनाती है उसके साथ आए बहाने देखावे इनको नहीं अपनाती और अगर इनको साथ में एक दूसरे को मौक़ा मिले समझने और समझाने का तो अच्छे से संतुलन बनाया जा सकता है